जोङो ससियेल मिदियाआव होनो थाखाय सर्ट भिदिय' खालामो मिउजिक भिदिय' खालामो बेजों लोगोसे मोसानाय कभार भिदिय' आरो मोसानाय फोरोंनाय टिउट'रियेल बेफोर भिदिय'खौ जों खालामो ओमफ्राय जोङो जेनेबा सर्ट मुभिआनो जा मिउजिक भिदिय'आनो जा आरो कभार भिदिय'आनो जा आरो मोसानाय फोरोंनाय कभार टिउटरियेल भिदिय'आनो जा जों बेखौ इउटुबाव होयो इउटुबाव होनानै जोङो जेनेबा रां खामायो जोङो सर्ट मुभि बानायनायाव सानथाम बा सानब्रै लायो जोङो खमैबो ओइदटिन थु थुवेनटि मिनिटसिम जोङो सर्ट मुभिखौ खालामो बेनि गेजेराव जोङो जिखिनि आरटिस्ट लायो बेखौ जोङो आरटिस्टफोरखौ लकेलनि बा इसे गोसो गुदुं गथ'फोरखौनो लानानै बे सर्ट मुभिखौ खालामनाय जायो आरो मिउजिक भिदिय' खालामोब्ला जोङो बांसिनानो मिउजिक भिदिय'आव इसे सिनिय'र एक्ट'र एकथ्रिसफोरखौ लानानै खालामनाय जायो जोंना जेनेबा मेथाइ बायनो गोनां जायो मेथाइ बायनायाव जोङो सिंगारफोरनिफ्राय सिंगारफोरनो पेमेन्ट होनो गोनां जायो बेवहाय जोङो खमैबो दानि समाव नैजिबानिफ्राय थामजिनि गेजेराव जोङो अदिय'खौ बायनानै लाबोनो गोनां जायो बेनि उनाव फैनानै जोङो मेथाइ सुटिंनि थाखाय बेयाव एकट'र एकट्रिसफोराबो पेमेन्ट लायो जोंनियाव बर' एक्ट'र एक्ट्रिसफोरा नैजिनिफ्राय थामजिनि गेजेराव मोनसे मिउजिक भिदिय'आव सार्ज खालामो हिर' हिर'यिनफोरा बिदिनो थाहैबाय करिय'ग्राफार करिय'ग्राफाराबो बिदिनो इसे नैजिबा आरो थामजिनि गेजेरावनो बिसोरबो पेमेन्टखौ लायो केमेरा थाबाय केमेरायावबो बिदिनो जोङो केमेराखो नों माखौ लागोन दाथ' जोंनियाव सोलिफुदों सनि बेवहाय पार दे थ्रि थावजेन थ्रि थावजेन फाइभ हानद्रेद बिदिहाय सार्ज खालामो जोंना सर्ट मुभियाव बांद्राय खरसा जाया सर्ट मुभियाव जों सर्ट मुभिखौ जोङो जि आरो जिबानि रोजानि गेजेराव खालामो नाथाय जोङो मिउजिक भिदिय'आवहाय दायनजि दायनजिरो जा आरो से लाखनि गेजेराव जोंनि सर्ट मुभिया ओंखारो बेनिफ्राय जोङो मिउजिक भिदिय'आ जुदि इउटुबाव होखांनायनि उनाव मोजां माबा भिउ मोनोबाथाय जोंना लासै लासैनो बिनि माबाया फैफिनो आरो जेनेबा जिखिनि खरसा जादों बेनि अनगायै जोंहा कभार भिदिय'आव बिदिहाय बांद्राय खरसा जाया जोंना कभार भिदिय'आव जोंनि जिखिनि मोसाग्राफोर थायो बिसोरनोल' इसे इसे ओरैनो खरसा होबाथाय होबाय होआबाथाय ओरैनोबो लाङो माथ्र' जोंना केमेरा आरो लाइट टेकनिसियानफोरनि थाखाय इसे खरसा थाङो बेवहाय बांद्राय खरसा जाया बिदिनो टिउट'रियेल दानस भिदिय'आव जेनेबा मोसानाय फोरोंनायाव बेवहायबो बांद्राय खरसा जाया जों बेखौ रुम सिं बा दानस रुमफोरावनो खालामनाय जायो बेयाव जोंनाबो केमेरा आरो हमना ला थेकनिसियान बा लाइट साइटनि थाखाय इसे खरसा जायो ओमफ्राय बेखौबो जोङो इउटुबाव होनानैनो जेनेबा जिखिनि खरसा थांदों बेखौ मोनफिननो हायो आरो जेनेबा ओमफ्राय जायफोर मोसागिरिफोर बिसोरनोबो इसे इनै खरसा होनो हायो आरो जों इउटुबनिफ्राय